आमकां एक कोंकणी कांतारांची सांज म्हूण एक इवँट आसलो आनी तातूंत म्हाका गावपाक सांगलेलें तें गायताना तें एक जावन आसा म्हजें एक सारकें मॅमोरेबल एक्सपिरियन्स किद्याक थिंगां गावपाक म्हाका खूब बोरें दिसलें आनी तें हांवें गायलें तें सगल्या लोकान लोकांनी तशेंच ऑर्गनायजर्स आसले तांणी मानून घेतलें आनी म्हाका बरें गायलें म्हूण एक ट्रॉफीय बी दिली